جی ہاں میں اکثر سفر کرتا ہوں سب سے پہلے وزا میرے کام سے جڑی ہے میرا پیسہ ایسا ہے جس میں مختلف سہروں جانا پڑتا ہے کئی بار مجھے کاروباری میٹنگ کے لیے جانا ہوتی ہے رشتے داروں کی سادی سال گرا یا عیاادت کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی علاج کے لیے بھی دوسرے سہروں کا روک کرتا ہوں تعلیم کے سلسلے میں بھی سفر کی ضرورت پیش آتی ہے تربیتی پروگراموں اور ورک شاپس کے لیے جانا ہوتا ہے سیاحت کا سوق بھی ایک بڑی وزہ ہے نئی جگہوں کو دیکھنا اور مختلف ثقافتوں کو جاننا اچھا لگتا ہے مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے بھی سفر کرتا ہوں موسمی تبدیلی سے بچنے کے لیے بھی کئی بار جگہ بدلنی پڑتی ہے سفر میرے لیے تفریح اور دہنی سکون کا ذریعہ بھی ہے ان تمام وضوہات کی بنا پر میں اکثر سفر کرتا ہوں